पढ़ैत पढ़ैत एतऽ अएलहुँ तऽ हमहूँ जे छै आर्मीके फॉर्म भरलहुँ आर्मीमे गेलहुँ आर्मीमे सेलेक्शन भेल सबकिछु भेल तऽ हमरो सब कहलक इहो लड़का छै तऽ हम तैयारिओ लागलहुँ तैआरी करैत करैत फेर रेलवेवला भरलहुँ रेलवे ग्रुप डी ओवलामे सेलेक्शन भऽ गेल ताहिके बाद फेर चलि अएलहुँ सी आर पी एफ वलामे इहोवलामे हमरा भऽ गेल सेलेक्शन धीरे धीरे हमहूँ जे छै पढ़ैके रुचि जे छै हमर पूरा उतावला भऽ गेलहुँ आओर आइ हम वएह किताब हमरा पढ़ैमे नहि नीक लगैत रहै आइ देखिऔ आइ हम किताब पढ़ैत पढ़ैत एहने जे छै एहन एहन बहुते जे छै हम किताब वैकेन्सिओ देख लेलहुँ देखैत आओर फॉर्मो भरि लेलहुँ एहन हम नहि सोचै रहौँ कि एतेक हम फॉर्म भरि सकब हम अपना अथीमे लेकिन आइ हमरा वएह किताब धीरे धीरे जहिना नॉलेज देलक तऽ हम जे छै सब फॉर्म फिलअप करै लागलहुँ फॉर्म भरै लागलहुँ आओर सब नौकरीके हम तैआरी करै छी आओर भऽ जाइत तैयारिओ भऽ जाएत आब